ہندوستان میں جس جگہ پر اردو بولی جاتی ہے وہاں کے لباس بہت اچھے ہیں خاص کر کے جو وہاں کے پرانے لوگ ہوتے تھے ان کے جو عورت وغیرہ ہوتے تھے تو بہت اچھے طریقے سے پردہ والے کپڑے کو پہنتے تھے آج کے دور میں اس میں کچھ جو ہے بدلاؤ آ رہی ہے جو ہوتے ہیں خواتین وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ جو اپنے کپڑے کا پردہ وغیرہ کم کرتے ہیں کیونکہ دنیا ڈیجیٹل آ رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے سے طرف سے ایک عذاب ہو سکتی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ نہ کریں ان کے جو لباس کا طریقہ ہوتا تھا ان کو ان کے جو آباء و اجداد دادا پر دادا وغیرہ ہوتے تھے تو ان کی جو کپڑا پہننے کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ بہت اچھا ہوتا تھا وہ اسلامی لباس کے طور پر اپنا کپڑا پہنتا تھا کیونکہ وہاں کے زیادہ کے طور زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسلمان قوم کے ہی زیادہ اردو بولتے ہیں تو میں یہ جو خاص جگہ ہے وہاں لکھنؤ وغیرہ میں جو پرانے لوگ ہوتے تھے پرانے خواتین جو ہوتی تھیں وہ بہت اچھی طریقے سے کپڑے کو پہنتے تھے پردہ میں کپڑا پہنتے تھے آج کے دور میں بھی ایسا ہے لیکن زیادہ تر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو پہلے زمانے کے لوگ جس طریقے سے عورت وغیرہ کپڑا پہنتی تھیں اس طریقے سے نہیں پہنتی ہیں بلکہ اس میں کچھ بے پردگی آ گئی ہے جس کو ختم کرنا چاہیے اور پردہ نشین بننا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آ سکتی ہے تو ان سے بچیں پرانے دور کے جو آباء و اجداد تھے ان کے ان کے جو کپڑا پہننے کا انداز تھا آ آج آج پھر اگر اسی انداز کو پھر سے کیا جائے اسی طریقے سے کپڑے کو پہنا جائے تب شاید جا کے ہماری خیر ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب آئیں گے جس طریقے سے آج کل کے کپڑے پہنے جاتے ہیں پرانے جو لوگ تھے وہ بہت اچھی طریقے سے کپڑے کو پہنتے تھے اور پردہ کرتے تھے نقاب وغیرہ کا استعمال کرتے تھے آج کے دور میں بھی ایسا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے طریقے سے اردو وغیرہ بھی بولتے ہیں ایجوکیٹڈ بھی ہیں دین اسلام کو بھی جانتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے گھروں میں ایسے خواتین آج کل ہو گئے ہیں مرد ہو گئے ہیں کہ وہ بے پردگی والے کپڑے پہنتے ہیں مطلب کہ جنس وغیرہ پورا جنس سٹ وغیرہ اپنے بوڈی میں پورا فٹ رکھتے ہیں ٹائٹ رکھتے ہیں جس کے اس کے جو جسم کے اندر کی جو ہوتی ہے وہ تھوڑا نظر آتا ہے کپڑا ٹائٹ پتہ چلتا ہے خواتین بھی اسی طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں چھوٹے وغیرہ اور بے پردگی بال کھلا رکھنا یہ سب ہے تو ان سبھوں کو دور کرنا چاہیے اور پرانے دور کے آباء و اجداد جس طریقے سے کپڑے پہننے تے تھے اس طریقے سے پہننا چاہیے شکریہ